आखिजेननाय समाव माखासे गोरोन्थि जानायफ्रा जाबाय जों पेन्सिलफोरखौ गोरा हमोब्ला जोंनि आखिनाया गेदा गेदि जायो पेन्सिलखौ जोङो गुरै हमोब्ला जोंंनि आखिनाया मोजां जायो नाथाय फार्स्ट टाइमावनो जोंनि आखाइआ स्मुथ जानांगौ इखायनो आखाइखौ गोरा लायोब्ला जोंनि आखिनाया मोजां जाया गेदा गेदि जायो बेफोरखौ एंगारनो थाखाय जों गोबां प्रेक्टिस खालामनांगौ जायो जेसेबां प्रेक्टिस खालामगोन एसेबां जोंनि आखिनाया मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालाङो

आखिजेननाय समाव जोंनि माखासे गोरोन्थि जानाया जाहैबाय प्रेक्टिस गैयिनि सायावबो जाहैयो बानाय बानाय थायोब्ला नोंनि आखिनाय सावगारिफ्राबो सावगारिफ्रा मोजां जाया बिनिखायनो गोसोआव आखिनायखौ मोजां मोननायबो थानांगोन अब्लासो नोंनि आखिनाया मोजां जागोन

सासे मोजां आरिमुगिरि जानोब्ला जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों साकसेस बा जाफुंसार जानो हायो

सासे आरिमुगिरिया गावनि गोनांथार खामानिखौ दोन्थ'ना दोन्थ'नानैब्लाबो जोंनि जायगायाव थांखिखौ जाय थांखिखौ लादों बे थांखियाव सहैनो थाखाय गावनि थांखिनि खामानिखौ समाय होनानैब्लाबो खामानिखौ मावनांगोन खस्थ' खालामनांगोन अब्लासो सासे मोजां आरिमुगिरि जानो हायो

जों